कसल्या विशयाचेर तुमकां अदीक बरोवचें अशें दिसता अशें म्हाका विचारल्यार खुबशे विशय आसात जाचेर बरोवपाक सोदतां आनी अशें बरोवपाची इत्साय आसा एक म्हणल्यार सत उलोवपाचें सगळ्यांनी सत उलोवंक जाय सत उलयलें की मन आपलें मोकळें उरता फटी उलयतकच मनांत आपल्या उरता आह ना कितें तरी आसा तुजें जीव तुजेंच मन तुका खाता दुसऱ्याक काय पडिल्लें नासता की सत उलयलां काय फट उलयला तें तांकां खबर नासता पूण तुज्या स्वताक खबर आसता तूं कितें उलयलां म्हणटकच सत उलोवन आपलें मन सदांच मोकळें दवरचें हाचेर म्हाक बरयन दिसता मागीर दुसरी गजाल म्हाका सांगन दिसता ती भुरग्यांक आपलें लक्ष घाटचें तांच्या मनांत जर कितें आसा आपूण हें करतलों तें करतलों जिद्दीन फुडें सरून तांणी त्या प्रमाणें पावलां घालचीं आनी त्या प्रमाणें तांणी त्या दिकेन वचचें मागीर खुबशो अडचणी येतात तांकां लोक आसतात जें तांकां फाटी ओडटात मागीर एकएकदां तीं फेल जातात अशें नासता की पयल्याच फावटीन तूं पास जाता मागीर एक एकदां नशिबांत आसल्यार जाताय बी नाजाल्यार जायना जाल्यार तरीय निर्शेवचें न्ही तांणी वचचें फुडें आनी करचें आपलें जिद्दीन आनी मेळोवचें आपलें आपल्याक कितें मेळोवचें आसा तें ह्या विशयाचेरूय बरयन दिसता मागीर भुरगीं हालीं सर्रास पळोवंक वचत जाल्यार आनी कितलींशींच व्यसनां आनी हाच्या अधीन जाल्या त्या भुरग्यांनी त्या व्यसनां अधीन जावचीं न्हय मागीर डिप्रेशनान वचून आपली जीण वगडावची न्हय हाचेरूय म्हाका बरयन दिसता आनी बरयलाय बी हांवें थोडें ताचेर मागीर दुसरी गजाल आतां जर समाजाक खंयच्या गजाली विशीं तुमकां सांगन दिसता जाल्यार अशें जाल्यार म्हाका विचारशात जाल्यार म्हाका सांगन दिसतलें की चली भुरग्यांचेर जे अत्याचार जातात पर्यावरणाचेर जे अत्याचार जाता ते जावचे न्हय अशें म्हाका दिसता चली जाली की नाक बुड्डीटात आमी आनी थोडे कडेन अशें पळोवंक मेळटा अजून मेरेन तें चललां की चली काय चलो हें परिक्षण करून पयलींच चलयेक मारून उडयतात एकएकदां चली जाली चली जाल्या म्हूण कळल्यार तेन्ना ताका मारून उडयतात आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली समाजांत चलल्यात ताचे विशीं म्हाका बरयन दिसता तशें पर्यावरणाचेर कितलेशेंच आसा पर्यावरणाची कितली दुर्दशा जायत चलल्या ती जावची न्हय अशेंय म्हाका बरयन दिसता आमी आपली सस्टेनिबिलिटी सस्टेनिबिलिटी करतात तें आमी स्वताक करची आनी पर्यावरणाक राखचो जें आमचें पारंपारीक चलून आयलां जें आमच्या जाणट्यांनी आनी पयलीं आयदनांनी रांदताली आनी मागीर तेच तेच आयदनां परत परत वापरतालीं प्लास्टिकां हाडून हांगा थंय उडयनाशिल्ली तें तसले काय नासलें तें आमी परतें आमचे जिणेंत करून घेवचें हाची गरज आसा आनी करचें अशें म्हाका दिसता त्या प्रमाणें ताचेरूय म्हाका बरयन दिसता आनी समाजाक सांगन दिसता बायल मनशेचेर अत्याचार जाता तेय जावचें न्हय लग्ना कारणां खातीर कितल्योश्योच झगड्यो जाता आनीक कितें जाता हुंडो बळी जाता आनीक कितें जाता खुबशो गजाली समाजांत घडत चलल्यात ह्यो असल्यो गजाली जावच्यो न्हय ह्या विशयाचेरूय म्हाका बरयन दिसता थोडें थोडें हांव बरयतांय बी म्हणटकच समाजाची सुदारणां जावची हाचेर म्हाका बरयन दिसता